औ ओइ आङो आसारआथ' बानायो जलफि आसार ओमफ्राय जलफि आसार खालामनायखौ मा माबा माबि होनायखौ नोंनाव सोंबावगोन नामा नांबावगोन नामा ए जलफि आसारआव होयो जाहैबाय बानलु जिरा मस्ला ओमफ्राय बिदिनो थावासो फुदुंबाय दुंबुर बुर खालामनानै होबाय ओमफ्राय फोरानस्र'बाय सान्दुंआव ओमफ्राय आरो मा मा नांगौ गोथाव जायो जलफिनिफ्राय आरो नै दंबावोना ओमफ्राय आरो थाइजौबो दङना थाइजौ बिदिनो जाहैबाय होनांगौआ आरो आमलायनिबो थाबाय जेरै दा माबायाव होदों जलफि आसारआव होदों बेबायदिनो थाइजौआवबो होयो बिदिनो होन मावो बेनो होनबा जाहैबाय आसार जानोबो गोथाव जायो ना सआव सआवथ' बिदिनो माबा फनसासखौनो हमबाय आङो बिदिनो स'आव फनसास लायोबा बिसिबांसि जाहैयो बिदि फानो आरो दे लांफै आङो फाननोनो बानायखायोबा जेन'बा नों एसे बुरजा लांबालाय खमायनानै हरनाय जागोन दे लांफै नों माला लांफैगोन ए दे मोनगोन हरगोन आङो